हम अपने भोपाल मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में गए हैं जहाँ हमें घूमने में अलग अलग जगहों पर स्थलों पर हमें वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियां भी विरासत के रूप में हमें देखने को मिली है और वहाँ पर बहुत ही हरियाली है वहाँ पर घूमने में बहुत ही मज़ा आता है और पूरी फैमिली के साथ और यहाँ हम भोपाल में हैं तो यहाँ पर हम बिरला मंदिर गए हैं गुफ़ा मंदिर गए हैं वहाँ पर भी हमें सब मंदिर में जा के पूजा पाठ करना सब का सहयोग मिलना वहाँ पर जो मेला टाइप का लगता है उसका आनंद उठाना और ऊँची ऊँचाइयों पर उठ के हमें पूरे अपने भोपाल मध्य प्रदेश के जो मकान बने हैं जो पूरी हरियाली है वो हमें देखने में आँखों में बहुत अच्छा लगता है जिस से हमारे आँखों को राहत मिलती है और हमारे दिल में संतुष्टि होती है कि हमें अतने अच्छे मध्य प्रदेश में रेह रहे हैं जहाँ हमारे आस पास सब जगह अच्छा वातावरण और हरयाली हैं जो कि हमारे पूर्वजों की देन हैं इसी को सजोके रखना है हमें